अरे वाध वानी जी जय राम जी की दादा जय राम जी की अरे यार मुंहिंजे घर में मां मिजिमाननि खे घुरायो आहे ऐं डिनर पार्टी हली रही आहे ऐं अचानक मुंहिंजे घर जी लाईट हली वई आहे बिजली हली वई आहे त तुंहिंजे घर में बिजली आहे क कोने अरे तुंहिंजे घर में बिजली आहे उहो यार मुंहिंजे घर जी बिजली छो कटिजी आहे मुंहिंजो त बिल बि भरियल आहे हाणे यार ई महिमान घुराया आहिनि पार्टी हली रही आहे ऐं पार्टी जे विच में ई बिजली हली वई आहे यार हीअ त महिमाननि जॾहिं साम्हूं पंहिंजी बेइज़ती थी रही आहे ठीकु आहे हलु मां ॾिसां हीअ बिजली बॉर्ड जे आपातकालीन फ़ोन ते फ़ोन करे पुछी थो सघांसि ठीकु आहे जय राम जी की हलु भाउ हलो अरे बिजली विभाॻु दादा जय राम जी की मां सुनील पारवाणी गांधीधाम मां ॻाल्हाए रहियो आहियां अरे दादा मुंहिंजे एरिया में सभिनीनि जी लाईट आहे सिर्फ़ु मुंहिंजी लाईट कटिजी वई आहे त दादा मूंखे हीअ जाण करण जी मैबानी महिरबानी कंदा क मुंहिंजी अकेले जी लाईट छो कटिजी वई आहे ऐं उहा लाईट घणी देरि में वापसि अची वेंदी छाजे लाइ त मुंहिंजे घरु महिमान आया आहिनि मुंहिंजी धीअ जो जनम ॾींहुं आहे त उन लाइ मां हिक पार्टी जो अॻिवानी कई आहे पार्टी जी मेज़बानी कई आहे त मुंहिंजे घर में अञां केक कटण बि बाक़ी आहे ऐं उन जे विचि में लाईट हली वई आहे त दादा महिरबानी करे मुंहिंजे घर को बिजली विभाॻ जो कर्मचारी मोकिलायो त ऊअ हीअ लाईट चेक करे ऐं मूंखे ॿुधाए क मुंहिंजी लाईट केॾीमहिल ईंदी ऐं ॿियो को फॉल्ट हुजे त तव्हां जे कर्मचारी खे चई करे जल्द सां जल्दु हिन फॉल्ट खे मरमत कयो वञे रिपैर कयो वञे छा जे लाइ त मां लाईट जो बिल बि टाईम सर भरे छॾंदो आहियां तंहिंखां पोइ मुंहिंजी लाईट कटण जो छा कारण आहे त मुंहिंजो ग्राहक नम्बर वीह एकासी सतेतालीह उणिवीह टे सौ पंद्रहं आहे त महिरबानी करे तव्हां चेक करे ॿुधायो ऐं अगरि का फॉल्ट थियो हुजे का तक्लीफ़ थी हुजे त मुंहिंजे घरु तव्हां जो कर्मचारी जल्द मां जल्दु मोकिलाए करे मुंहिंजी ई समस्या जो हल करण जी महिरबानी कंदा त मुंहिंजा मिजिमान सुख सां रोटी खाई सघनि ऐं मुंहिंजी डिनर पार्टी बराबरि पूरी थिए मुंहिंजी धीअ जो केक कटे सघूं ठीकु आहे दादा जय राम जी की